प्लास्टिक अइसा चीज छै जे कोइभी चीज राखै छी टुटि जाइ छै भाँगि जाइ छै प्लास्टिक अच्छा तरहसँ यूज नहि आबै छै खराब हो जाइ छै कोइभी समान टुटि भाँगि जाइ छै इसीलिए से प्लास्टिक कम माइने रखलऽ जाइ छै